नमस्ते भईया बोलिए

जी बोलिए आपके लिए क्या सेवा करूँ जी कौनसी हमारे यहाँ बहुत गाड़ी हैं भाई बोलिए

बुलोरो भी मिल जाएगा ए सी भी चल जाएगी भईया ये लेकिन इक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका

ओ भईया मीटर के हिसाब से रहेगा जितना चलेगी उतना पाँच हजार रुपया मान लीजिए बईया वो ए सी भी चलाए चलवाएँगे आप सब कुछ है भईया ड्राइवर का लाइसन भी है

नहीं नहीं नहीं कोई भी

बिल्कुल मिल जाएगा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा रोस्टेरेंट अच्छा है जो सब कुछ है जो आप खाना पसंद करेंगे दाल चावल सब्जी रोटी पनीर सब कुछ है वेज भी रहेगा नॉन वेज भी रहेगा

अब रेट भईया बता तो नहीं सकते हम

अच्छा बनता है अच्छा हम खुद खाते पीते रहते हैं भाई अब आपको किस लिए गलत बताएँगे आप भी जाइए अच्छे से खाइए बिल्कुल साफ सफाई रहती है साफ सफाई रहती है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भीड़ भीड़ नहीं नहीं भीड़ नहीं रहती आप ऑर्डर करें आप आप ऑर्डर करेंगे पाँच मिनट में आपके पास खाना आ जाएगा हाँ हाँ अच्छे से दर्शन हो पाएगा

आप जिस मंदिर जाएँगे चौकी चौकिया धाम

बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से दर्शन हो जाएगा ठीक है ठीक नमस्ते नमस्ते